देखियौ अहाँके बाइक जे लम्बा टूर अहाँ करबै ओहिके लेल सबसे पहिले तऽ बाइक अहाँ प्रॉपर दुकानदार लग लऽ जाउ प्रॉपर सर्विस कराउ ओइहिमे जे किछु अहाँके बुझा रहल यऽ जे एते दूरके लेल नहि अछि ओ अहाँ चेंज करबा लियऽ बाइक प्रॉपर ओ के होयबाक चाही से चीज अहाँ प्रॉपर सर्विस करबहो ओहिके लेल ओहिके बाद यदि अहाँ जा रहल छी तऽ ओहिके लेल ओहिके कागज पूरा होयबाक चाही लम्बा टूरके लेल कागज गाड़ीके लेल अनिवार्य अछि अहाँके जतऽ कि अहाँके लाइसेन्स जरूरी अइछ अहाँके ओहिके बाद अहाँके प्रदूषण जरूरी अछि अहाँके इन्स्योरेन्स जरूरी अछि ई सब चीज गाड़ीके कागज अहाँके पूरा रहबाक चाही तेसर अहाँ लिअ जेनाकि हेलमेट भऽ गेल अहाँके हेलमेट जरूर पहिरब वहाँ पहिर याद लम्बा टूरके लेल हेलमेट बहुत जरूरी छै ओहिके बाद जतऽ अहाँ लिअ लम्बा टूरके लेल जाइ छी तऽ पाँच लीटर या दस लीटरके कोनो केन अछि तऽ ओहिमे यदि अहाँ पेट्रोल लऽ लै छी तऽ आओर बढ़िऑं बात अहाँके या धर छै कतौ लम्बा दूर अहाँ जा रहल छी कतौ पेट्रोल पम्प अहाँके नहि मिलल तऽ अहाँ लेल पाँच लीटर या दस लीटर अहाँके पास अछि से अहाँके यूज भऽ जाएत ओहिके बाद यदि अहाँ किछु लऽ लै छी पंन्नु टाइप पर जे कतौ हम ओढ़िके कतौ ओहि तरहक टाइंगके रुकि जाइ तऽ ओ बहुत बढ़िऑं बात आओर यदि बाइक अहाँ लम्बा टूर जा रहल छी तऽ कोनो अहाँ ई जल्दी नहि करू बिल्कुल आराम से जाउ दिमाग दोसर जगह नहि राखू अपना चलबै पर राखू अहाँ प्रॉपर कतौ किछु ई तरहक नहि अछि जादा तेज अहाँ नहि चलब जादा लम्बा दूर चलेला सँ इंसानके थकान से फील भऽ जाइ छै जाहि थकानमे फेर गाड़ी गड़बड़ चलै छै ओहि लेल हम इएह आइके छै जे दूर यदि अहाँ जा रहल छी तऽ बाइक बहुत धीरे चलऽ है जाहिसँ अहाँ सुरक्षित रह इएह सब होइ छै अहाँके प्रॉपर बाइक जे छै अहाँके जायके लेल ओके अछि सारा कुछ अछि अहाँके तऽ रस्तामे कोनो तरहक दिक्कत अहाँके नहि होयत कहिना गाड़ीके कागज पूरा अछि हेलमेट अहाँ लग अछि अहाँ पेट्रोल सेहो होलऽ लेने छी कै नऽ आओर गाड़ी धीरे अहाँ चलबै छी तऽ ओहिसे बढ़िऑं आओर अहाँके दूर जायके लेल कोनो एतरहक नहि छै आराम से चलऽ बाइक अहाँ आओर अहाँके कोनो ओहिमे दिक्कत नहि छै ने आओर कागज पत्तर सारा किछु अछि अहाँके कतौ कोनो पुलिस बला रोकबो केलथि अहाँ घबराएब नहि अहाँ आराम से रुकिके हुनका से बात कऽ सकैत छी हुनका पूरा कागज अहाँ देखा सकैत छै ताहि दुआरे कागज पूरा हेबाक चाही अहाँके बाइक यदि अहाँ दूर लऽ जा रहल छी कागज पूरा फर्स्ट गाड़ीके सर्विस पहिले करबा लियऽ अहाँ ताकि अहाँके गाड़ी मे जे किछु कमी अछि ओ दोकनदार अहाँके प्रॉपर ठीक कऽ के देत अहाँके वएह सब अछि अहाँके आओर कोनो ई तरहक नहि छै अहाँके बाइकमे दूर जाय के लेल यहऽ दू तीनटा चीज मेन छै जै इंसान ध्यान रखै छै